फुंजा ना आं सिमला बागाननिफ्राय बुंदों आं खानाय सिनजानो नागिरदों मानि औ औ ओमफ्राय दा नोंथाङा दखानखौ होदों ना ए ओमफ्राय आं जाखां लोंखां बार'था सोयाव थांनोसै नामा सान्दोंमोन आङो अ' बिदिसो होम्बा लामायाबो बारा गोजान नङा नंनायालाय जायखिजाया कालार आरिफ्रा गासिबो दंजोबखायो दा मानि आङो बि मदेल सिन्जागोन आरो खानायखौ औ औ औ जायखिजाया जायखिजाया ओमफ्राय बार'थासोआव सोलाबगोन बायदि होम्बा आं जायखिया आं मानि खालारखौ गोथांखौ होनो सान्दोंमोन आरो दङ दा औ औ औ ओमफ्राय साइद साइदाव आलदा कालार होगोन आरो बिदिनो गोजाफोर होगोन साइद साइदाव ओमफ्राय साइद साइदखौ इसे सिनथाबथारगोन आरो मिसिनजों सिनथाब थारनानै बे गोजौनि साइद साइद थाया होम्बा बेखौ इसे आलदा खालार होगोन ओमफ्राय गेजेरनिखौ सेस गोथां होजोबगोन आरो औ औ औ बिदिनो ओमफ्राय बे खालारफ्रा दामफ्रालाय बेसे बेसेथो औ औ औ औ जायखिया जायखिया बबे साबसिन खानायाव बबे साबफिन बेखौनो फुनसै जायखिया गोबाव जोरनाय बायदिबो फुननागोनना फुनबाय नालाय फुन जायखिया आं गोथांजों ओमफ्राय गोजा इसे होदेरनोसै आरो बेबायदिनो ओरै औ औ औ बेबायदिनो जायखिया औ औ औ ओंखाम जाखां लोंखां थांनोसै आं औ औ दे